میں زیادہ تر فزیکل کتابیں پڑھنے کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ فزیکل کتابیں پڑھنے سے جو اٹیجمینٹ اور بک کے ساتھ ہوتی ہے اور فیلنگس آتی ہے وہ الیکٹرانک ورژن میں مجھے تھوڑا کم دکھائی دیتی ہے اور نہیں کے برابر آتی ہے اس لیے میں فزیکل کتابیں پڑھنے کو ہی ترجیح دیتی ہوں او اور میں جب فزیکل کتابیں پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آںکھوں میں پرابلم ہو جاتا ہے تو میں آڈیو بکس سننا پریفر کرتی ہوں